मां पंहिंजे स्कूल में पेंटिंग टीचर सां सिखियो की पंहिंजे हथ खे पेंटिंग ठाहिण महिल साफ़ु रखणु खपे ऐं हल्को रखणु खपे जे असां काग़र ते बोझ विझंदासीं त पेंटिंग सुठी न ठहंदी ऐं तंहिंखा अलावा पेंटिंग ठाहिण महिल जेके असां रंग उनमें विझंदासीं उहे बि धार धार ॾिसण में अचणु खपनि हिक रंग जो ॿिए रंग जे मथां चढ़णु सुठी पेंटिंग जी निशानी कान्हे मुंहिंजी पेंटिंग टीचर मूंखे इहो बि सेखार्यो की जॾहिं बि पेंटिंग शुरू कयो त हिक साइड खां ॿी साइड खां ई पेंटिंग करणु शुरू कयो या त खाॿे खां साॼे पासे या साॼे खां खाॿे पासे ईंअ न हुजणु खपे की पन्ने जी हिक कुंड में मां शुरू कई पोइ वरी ॿिए कुंड में मां हली वियसि ॿी का शइ ठाहिण लाइ पोइ वरी टीं कुंड में मां कोई टीं शइ ठाहे ईंअ करण सां असां ईंअ करण सां असां पेंटिंग ठाहींदे महिल मुंझी था सघूं पिया असांखे पेंटिंग ठाहिण महिल इहो ध्यान में रखिणो आहे की असां छा जी पेंटिंग ठाहिणी आहे इन बाबति पहिरीं खां ई तयारी करिणी आहे असांखे सोचिणो आहे की छा जी पेंटिंग ठाहींदासीं उहा पेंटिंग केतिरी वॾी हुजे केतिरी नंढी हुजे उनमें रंग कहिड़ा कहिड़ा भरबा उनमें शयूं केतिरियूं वॾियूं ठहंदियूं जे मां हिकिड़ी झोपड़ी ठाहियां थी त छा हू झोपड़ी सिज खां वॾी हूंदी या नंढी हूंदी जे मां पेंटिंग में गुल ठाहियां थी त उहे गुल कहिड़े रंग जा हूंदा ज़ाहिर ॻाल्हि आहे कारे या अछे रंग जा न हूंदा छो जो पेंटिंग करण महिल रंगनि जी विशेष अहमियत हूंदी आहे मां तव्हां सां पंहिंजो तजुर्बो शेयर कयां हिकु दफ़ो जॾहिं मां पेंटिंग ठाहियां पई त मूंखां ग़ल्ती सां ॻाढ़ो रंग पन्ने ते फेल्जी पियो पर मेडम हुनखे सुधारियो ऐं उन्हनि खे थोरी तिरियूं तिरियूं ॾेई करे हिकु ॻाढ़ो गुल ठाहे छॾियईं मूंखे तंहिं मां अकुलु आयो की कंहिं बि शइ खे असांखे ज़ायो न करिणो आहे असांखे पंहिंजो दिमाग़ हणी करे सुठे नमूने जी पेंटिंग ठाहे ॾियणी आहे महिरबानी